हमे एगो तेल मँगेलयै हन जकर नाम रहन कि जे सिकाकाइ आओर ओ तेलसँ केस भी लम्बा हो रहय हैन आओर ओकर बाद घना भी हो रहय आरो उ केसके तेलके लिए हैन मतलब हरेक आदमी एहन मतलब हमरासँ पुछल गेलय हन कि कोन तेल लगेलोहन तऽ हम तेलके नाम बतेलियै हन आरो तेल सभकोइ आदमी मँगेलकय हन आर लगेलकै